बिजनेस मावनोब्ला गोबां थाखा फैसा नांगौ थाखा नंङाब्लानो जाया मैनआनो थाखा नांगौ थाखा नङाब्ला बिजनेसखौ गेलेनो हाया दा गोबांथार बिजनेस मावनोब्ला बिदिनो गारि नांगौ गारिजों थांलाय फैलाय खालामनो हायो दाउ बेफार गेलेनो हायो बिजनेसआ बेबो मोनसे बिजनेस दाउ बेफारियाबो बेबायदिनो थाखाजों बायनानैहाय बिदिनो बबेबा बायनायाव दामा खायसे खम गोग्लैयो खायसे बारा गोग्लैयो बेफोरखौ मैनटेन खालामनांगौ मैनटेन खालामनानै आरो बेखौनो आरो फानफिननांगौ जायो जेनेबा फास्स'नि बायोब्ला बिदिनो एक्स' गाहाम एक्स' गाहाम प्रफिट थायो आरो जेनेबा के जि यावहाय बिदिनो टिनस' दाथ' बर्थ'मान थिनस'नि बायनांगौनो टिनस' नङाब्लानो मोननो हाया दाउखौ के जि याव टिनस'नि बायो बायनानै बेबायदिनो पाब्लिकनिफ्राय बायोब्ला टिनस' मोनो आरो ओमफ्राय बेफारिनिफ्राय बायोब्ला मोनबावासो सारायथिनस'नि बायनांगौ जायो बेखौनो फानलाय बायलाय फानलाय बायलाय खालामनानै बेजोंनो न'खर मैनटेन खालामनांगौ बेबायदिनो गोबां थाखा नङाब्लाथ' जाखाया गासैनिबो थाखानि प्रयज'नखा मावनांगौफ्रा बिजनेस मानिआनो गारि नांगौ ओरैनो गारि बाइक नांगौ बाइक नङाब्ला गेलेनो हाया बिजनेसाबो गारि थानांगौ गारिआबो नस्त' खालामनानै होयो गारि बायबाबो माब्लाब बिजनेस गेलेहां बिदिनो गेलेयो बिजनेस गेलेनानै ओरैनो बेजोंनो न'खर मैनटेन खालामो आरो आंङो बिजनेस गेलेयै गेलेयै बेबायदिनो गोबां लेखा फोरोंनांगौ दङ दा बेबायदिनो बिजनेस खालामब्लानो जाया मावनां बिजनेस गेलेयै गेलेयै गेलेनानै बिदिजोंनो आरो लेखा फोरोंबोबाय गथ' दा फोरोंनाया फिसाखौ फोरोंनाया एम ए फोरोंनो हाबाय दा एम ए आव जोबनायसै देग्लाय एम ए आ दा बेजोंनो बिदिनो मोनफानि नङा मोनफा मोनफानि नङा मोनफा बिजनेस गेलेयो बेबायदि गेलेयाब्लानो जाया बिजनेसआबो गोबां ओरै थांलाय ओरै थांलाय ओरै थांलाय ओरै थांलाय खालामनांगौ जायो बबेबा समाव लस जायो बबेबा समाव लाप जायो बिजनेस गेलेनाया बेबायदि दा थाखा नांगौ मैनआनो थाखा नङाब्ला जाया मावनो हाया